हेलो जी मैम जी जी जी हाँ मैम आपको गाड़ी मिल जायेंगी आपको कहा जाना है जी हाँ मैम हमारी गाड़ी एकदम अच्छे से आपको मिल जायेंगी अच्छी सुविधा है हम अच्छी सुविधाये देते हैं साफ सुथरा है गाड़ी गाड़ी के कागज भी बने हुए है सब कुछ आपको कोई दिक्कत नहीं होंगी जाने में जी नहीं मैम अप् बेफिक्र रहिए आप आपको कोई तकलीफ नही होंगी आपके सफर में आप आराम से जाइये और आराम से आ जाइये कुछ भी नहीं होंगा

मैम तीन दिन का है तो थर्टी थाउजेंड के समथिंग हा मैम पर हम तो इतना ही लेते है अब कम क्या करे इसमें आप तीन दिन के लिए गाड़ी चाहिए तो वैसे तो दस हजार रुपये एक बार के देते हैं मलब एक दिन के लिए अगर किसी को कही जाना है तो

हाँ मैम कर तो लूँगी बात पर आपको जाना भी पचमढ़ी है वहा इतनी रोड थोड़ी मोड़ मोड़ है और थोड़ी खराब भी है तो ऐसे तो हम सभी से लेते हैं पर ठीक है आपके लिए हम सेठ से बात करेंगे बोल के देखती हूँ क्या बोलते हैं वो

जी मैम तो मैं आपको सर से बात करके बताती हूँ तो आपको गाड़ी भेज देंगे थोड़ा बहुत काम कर देंगे वो आप बेफिक्र रहिए जी मैम जिस दिन गाड़ी चाहिए होगी उस दिन फोन करिएगा जी मैम जी शुक्रिया जी मैम जी जी जी शुक्रिया